जेनाकि हम कोइभी सामान ऑर्डर केलहुँ स्विगी पर ते ओकरालेल तऽ हम तऽ ऑर्डर करिके समयमे तऽ ऑर्डर कए देलिए लेकिन ओकरबाद किुछ कारणवश हमरा ओ ऑर्डरके रद्द करए पड़ले तऽ ओ ऑर्डरके जे रद्द करय पड़तै तऽ हम ओ कम्पनी के मालिकसे हम अपन रिफण्ड पैसा मांगैके लिअऽ तऽ सबसँ पहिले हमरा अपन रिफण्ड जे ऑर्डर नम्बर हेतए ओ ऑर्डर नम्बर हुनका देबए तऽ सबसँ पहिले तऽ ओकरासँ आग्रह करबै कि हमर पैसा हमर हमर पैसा हमरा मिल जाना चाही आ यदि ओकरबाद ओ कहत तऽ ओकरा हम अपन ऑर्डर नम्बर बतैबे आर जखनऑर्डर नम्बर बतैबे तऽ ऑर्डर नम्बर ओ कम्प्यूटर पर डालिके ओ अपन चेक कएके तऽ अपन हमर पैसा हमरा रिफण्ड कए देत तऽ ओकरालेल जखन ओ हमर पैसा रिफण्ड कए देत तऽ ओकर लिअऽ हम ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद कहि देबए